आजकल का समय ट्रांसपोर्ट का समय है और ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत देश आगे बढ़ चुका है आजकल कई बड़ी बड़ी फ़ोर लाइन्स बन गई हैं हाईवे बन गए हैं जहाँ से वाहनों का आसानी से ले जाया जा सकता है एवं माल सारी चीज़ों को आसानी से पहुँचाया जा सकता है अधिक से अधिक दूरी तक कुछ लोगों के पास निजी साधन होते हैं तो वो अपनी निजी साधनों से अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं एवं कुछ अपने बाहरी साधनों से करते हैं और पर आजकल के टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट के मामले भी सामने आते हैं जिसे कम किया जाना ज़रूरी है और आजकल ट्रांसपोर्ट के मामले में इसमें काफ़ी अवसर है ट्रांसपोर्ट का साधन बहुत ही आसान हो चुका है